सामको हातांत धरपाचो ना प्रोडक्ट म्हणजे फोटो जो दाखयल्लो आनी प्रत्यक्षा भितर जे कितें आयलें तातूंत जमीन आसमानाचो फरक आसा अक्षरशा ती क्वॉलिटी जर पळयत न्ही कित्या खातीर हो प्रोडक्ट घेतलो कांय दिसता आनी सुरू केलो जाल्यार सुरूच करपाक पंदरा वीस मिनटां गेली कसोच सुरू जायना जालो जालो सुरू पांच मिनटान परत बंद पडलो तो अजून पर्यंत सुरू जालो ना